हम अपने कल्चर की बात करें तो सबसे पहले जो भी हमारे बच्चे हैं उनको अपने कल्चर के बारे में अवगत कराएँ जिससे कि हम अपने बच्चों को उस सही दिशा में उनको चलने के लिए बताने के लिए समझाने के लिए कि इस कल्चर में क्या होता है और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमको चढ़ बढ़कर भाग लेना चाहिए जैसे कि हमारी दीपावली हो गई होली हो गई ऐसे बहुत से आदि हैं जिससे कि हम अपने कल्चर को अच्छे तरीके से ढंग से मनाएँ और उसका आनंद लें और उस चीज़ के बारे में होली क्यों मनाई जाती है दीपावली क्यों मनाई जाती है इसके बारे में हम अपने बच्चों को अवगत कराएँ कि किसलिए हम इस चीज़ को करते हैं और जो भी इस इस समय की जो भी महँगाई है इसको हम अपने अंदर तक सीमित रखें और ज्यााद चढ़ बढ़कर ज्यादा हाव भाव में इस चीज का प्रदर्शन ना करें जिससे कि हमारी जो भी आनेवाली पीढ़ी है उसको ज़्यादा प्रोब्लम हो इसलिए हम जितने में हैं उतने में ही इस चीज़ को सेलिब्रेट करें और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बारे में बताएँ कि ये चीज़ क्या होती है कैसे होती है क्यों मनाते हैं